जो हमारे क्षेत्र में जो समाचार पत्र उपलब्ध हैं उस प्रकाशन का नाम है हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो हमारे हैं जो प्रकाशन है वह हमारे क्षेत्र में अच्छे से उपलब्ध हो जाता है और बहुत कम ही पैसे में इसलिए हमको उसको लेने में आसानी पड़ती है और वह उसमें का सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा जो कॉलम है वह एक रूपायन है रूपायन को पढ़ कर हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है इसलिए यह हमारा सबसे मन पसंदीदा कॉलम है